ना हमनायनि थाखाय दिङा होनोब्ला जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ मोना गोदोनिफ्रायनो बानायबोनाय बे गोरलैयैनो जायो जोंनि थालिर बिफांनि थालिर बिफांजों बानायो बेखौ दायै दैज्लां बोथोर बासो बानायनाय जायोमोन बानायनाय जायो आरो मानो होनबा दै खरान समावथ' बेखौ बानाय बाहायनाय जाया बेखौ जोंहानि आयंआ बानायो आरो दैज्लां बोथोर सफैब्लानो अखा बुरजा हाबानो आयं मोनहानाव गोबां थालिर बिफां दंखायो नालाय बे थालिर बिफांआव जायखौ भेला होन्नानै बुंनाय जायो जोंनि रावआव भेलाया ओमफ्राय आसामिसफोरनि राव जाहैबाय होनब्लाबो जों बेखौ भेला होनो आरो बे भेलायाव आङो आयंजों गाखोफाना थांफानानै बे थांफानानै लाङि जे बे जे सारहैयोमोन जे सारहैयो फोथाराव ना मोनबोसोगारोमोन जोङो दा दाथ' आङो देरबाय नालाय आयंआबो बोराय जाबाय थ' बियो बेबादि थाङैआ आंहा एसे बोसोरानो जाबाय जेब्लानिफ्राइ आङो ग्रेजुयेट जाबायमोन बे समनिफ्राइनो दायो बेदि ना हमनो थांनाय जायाखै दा गोसोखाङो आङो बे समखौ